हाँ जो नृत्य की जो विभिन्न शैलियों के विकास में सांस्कृतिक प्रभाव बहुत भूमिका निभाते हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आजकल नृत्य से संबंधित बहुत ज़्यादा लोग आजकल जागरूक हो गए हैं नृत्य बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं तो जैसे कि आज के समय में जो स्कूलों के विश्वविद्यालय हैं इन में भी संगीत पर बहुत ज़्यादा संगीत और नृत्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और लोग तरह तरह के जो नृत्य हैं वो करने करना पसंद करने लगे हैं और लोग आजकल सीखना भी बहुत पसंद करते हैं नृत्य जो डांस क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा फुल होने लगी है लोग बहुत ज़्यादा डांस में रुचि लेने लगे नृत्य में रुचि लेने लगे हैं तो इस तरह से जो शैलियों का जो विकास है नृत्य शैलियों का विकास है वो सांस्कृतिक प्रभाव उसपे पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं